ओ जोंनि ओनसोलाव एबा बाथौ धोरोमखौ फालियो जेरै बाथौ धोरोमाव जेरैहाय बैसागु कातिक बायदि रोखोमनि सेथि मंगलबारफोर फालिनाय जायो आरो बेवहाय जोङो ओ बाथौखौ एबा फालिनाय जायो बैसागु बोथोराव औ जोङो रंजायो आरो कातिक बोसोराव जोङो कातिगासा सावनाय जायो फ्राय जोङो बिदिनो आरो नैथि मंगलबारखौबो जों गाजा गोमजायै फालिनाय जायो आरो इदिनो गामिनि गासैबो सुबुंफोरा जोंनि ओ बाथौ धोरोमाव खुलुमफैयो बे कातिगासा फुजा बिफोराव खुलुमफैयो गासैबो गथ' गथाय गासैबो सुबुंफ्रानो फालि फैयो आरो खुलुमफैयो फालि फैयो बिदिनो बैसागु बोथोरावबो जोंनि ओनसोलनिनो गासैबो सुबुंफ्रा गावबागाव धोरोमाव खुलुमो बिदिनो फालियो बैसागु कातिक बिहुफोरखौ फालियो नैथि मंगलबारखौबो जों फालिनाय जायो